औ आङो माबा दाख्लि जुइसार बायदोंमोन बे फिथाय माबा जुइस बानायग्राया ओमफ्राय मोजां मोनदां मानि आखायजोंबा खस्थ' जायो ना सेबनो मानो लेबुफ्राबो दा माबायावबा जुइसार बे मेसिनावबा आराम कारेन्टजों पास मिनिटाबो नाङा दुइ मिनिटजोंनो जायो सोनाय लोगो लोगो ओमफाय कारेन्टआबो बारा थाङा ओमफ्राय भिसालनिफ्रायनो लायदों लादों आं माबायाव समबाराव मोजां मोनदां आं मानसिफोरनोबो खोन्थागोन आं मोजाङानो दामाबो बारा नङा सल्ल' सल' दामजों जिनिसजों मोजां मोनदों आं बाहायनो बेखौनो बायनो थिनगोन आं दाखालि बिमादैआबो बायनो होनबाय थादोंमोन

मोजां जुइसआबो आराम मोजाङैनो गयो